نماز اور عبادات کے سلسلے میں جھوٹ بولنا تو پہلے ہی معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن بچپن کے بچپن کا ایک ایسا دور ہے جس میں ہم لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جس میں یہ بھی شامل ہے تو نماز اور عبادت کے سلسلے میں ہم لوگ بچپن میں گھر سے نکل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسجد جا رہے ہیں لیکن دوستوں کے پاس چلے جاتے تھے ہم کھیلنے لگتے تھے چھپن چھپائی پکڑ پکڑائی وغیرہ ایسے بہت سارے کھیل ہوتے تھے جو ہم کھیلا کرتے تھے خاص کر تراویح میں آج بھی اور پہلے بھی بچے ایسا کرتے ہیں اور ہم نے بھی کیا ہے کہ پہلے ہم نکل جاتے تھے مسجدوں میں گھر سے کہ تراویح کے لیے کہہ کر اور پھر وہاں باہر جا کر کے گلیوں میں ہڑدنگ کر رہے ہیں لوگوں کے بل بجا کے بھاگ رہے ہیں کتوں کو دوڑا رہے ہیں اور ایسے بہت ساری چیزیں جو بچپن کا ایک دور ہوتا تھا جیسے گاڑیوں کے پیچھے لٹکنا اور یہ سب کرنا تو یہ سب چیزیں بہت عام تھیں لیکن اس کو کرنے کے بعد اب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس زمانے اس وقت میں ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا برا اس وقت بھی لگتا تھا لیکن اس وقت مزہ آتا تھا لیکن اب وہ اس کو محسوس کر کے اس کو یاد کر کے بہت افسوس کرتے ہیں